اگر میں بات کروں اپنے فیوریٹ پرسن کی تو میرے فیوریٹ پرسن اِس دنیا میں جو تھیں اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہنسنے بولنے کا طریقہ سکھایا آداب سکھائے بیٹھنے کے اُٹھنے کے بیت الخلا جانے کے واش روم جانے کے مسجد جانے کے بات چیت کرنے کے ہم کو کیسے بات چیت کرنی ہے کیسے والدین سے بات کرنا ہے کیسے مسجد میں جانا ہے کیسے چھوٹوں سے محبت سے بات کرنی ہے کیسے بڑوں پہ شفقت کرنی ہے کیسے اپنے خالو سے بات کرنی کیسے چاچا جان سے بات کرنی ہے کیسے پھوپھا سے ویوہار کرنا ہے کیسے یتیموں سے ویوہار کرنا ہے کیسے مالداروں سے ویوہار کرنا ہے اِس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر ایک پہلو سے واقف کرایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ جیسے آپ زندگی میں اگر کسی خوشی کے موڑ پہ ہوں تو خوشی کیسے منائی جائے آپ اگر کسی غم کا سامنا کر رہے ہوں تو غم میں صبر کیسے کیا جائے اور کیسے صبر کا دامن نہ چھوڑا جائے اِس وقت جب بھی میرے اُوپر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی کوئی بھی غم آتا ہے تو میں تُرنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِس غم و پریشانی میں کیسے تھے اور اُنہوں نے اِس غم و پریشانی کو کیسے جھیلا پھر میں اُسی طریقے سے جھیلنے کی کوشش کرتا ہوں اُسی طریقے سے نپٹنے کی بھی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار مجھے اُن سے اُن کی بتائی ہوئی طریقوں سے ہٹ بھی جاتا ہوں میں شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہوں لیکن میری اللہ سے دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیشہ برقرار رکھے اور مجھے اِس طرح جب خوشی ملتی ہے تب میں دیکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کیا کیا کیسے اللہ کا شُکر ادا کیا کب نمازیں پڑھیں کیسے نماز پڑھی کیے رکعت نماز پڑھی پھر میں اُس طریقے سے اِنشا اللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی میرا طریقہ ہے کہ میں میں چاہتا ہوں میری پوری زندگی اور میرے پریوار کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہی ہم ہمیشہ چلتے رہیں میری اللہ پاک سے دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور ہمارے تمام پریوار کو والدین کو بچوں کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلائے اور اُن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیوں کہ بغیر اللہ کے توفیق کے اِس دُنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں اگر اللہ چاہے تو ہم چل سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو ہم نہیں چل سکتے ہیں اللہ نہ چاہے تو دنیا میں ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا تو ہم سیدھی راہ پر کیسے چل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے